हॅलो आं हांव राजन उलयतां ट्यूरीस्ट हांव गोंयान भोवपाक येवपाक चित्तालो म्हाका टॅक्सीचे सगळे इन इनफॉ जाय आशिल्ली खंयचो जागो बरो आसा खंय वसपा सारके आसा रॅस्टराँट थँक्यू हय हय

ओके ओके ओके

हय समाज ओके ओ करता तर ओके बरें हां हां ओके ओके ओके ओके म्हाका चडशें सी फूड पयली पळोवंक जाय तितूंत अशें हांवें आयकला की तांचो टेस्ट बरो आसता कंम्पर्ड टू रॅस्टॉरंट आनी बरी काँटिटी मेळटा सो ताच्या भाशेन जाय आनी नॉर्मल फीश हय हय अशें हय हय

हय ओके ओके ओके ओके ओके ओके बरे हां ओके बाय बाय थँक्यू